ابتدائی بائکرس اکثر کچھ عام غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی حفاظت اور موٹرسائیکل کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں صحیح حفاظتی سامان نہ پہننا ابتدائی بائکرس اکثر ہیلمیٹ جکیٹ دستانے اور بوٹ جیسے حفاظتی سامان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے حادثے کی صورت میں شدید چوٹوں کا سبب بن سکتا ہے موٹرسائیکل کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنا بائک کی سروس ٹائر پریشر بریک اور چین کی دیکھ بھال نہ کرنے سے موٹرسائیکل کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے اور حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے